मोदोम बारायनो नाजागासिनो थानाय सोरबा सुबुंनि नोंथांनि गामियाव मुंदांखा न'नि मुलिया मा होननायनि एन्सारानो जाहैबाय ओरैनोथ' जों गामियाव मुलिनि जेबो नुहुरा जानाय जानाय लोंनायजोंनो गावबा गावनि मोदोमफोरखौ बारायनानै लानांगौ जानायाव मोजां जाब्लानो गावनि मोदोमा निस्सय बारायखायो बिनिफ्राय बेजों लोगोसे गावखौनो उन्दुनाय जानायफोराव उन्दुनाय समफोराव मेगन मोदै खालामाजासे आरो जानाय लोंनायफोराव नांगौखिनिखौ जानाय बिदिनो नाङिनि बाराखौ दा जा बेफोर बायदियै नांनाय गावबा गावनि बे मोदोमफोरखौ मेइन्टेनेन्स लाखिब्लानो निस्सय गावबा गावनि मोदोमफ्रा बारायखायो बेयाव जेबो मुलिनि गोनांथि गैया आरो मोनसे गावबा गावनि एक्सारसाइस खालामब्लाबो गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ मोनो बेखिनियानो